देखियौ हमर गाम घरमे खेलके तऽ बहुत मानि अछि बहुत नीक एकटा उनका स्तर भेटल अछि खेलके जाहिमे क्रिकेट आ कबड्डी शामिल अछि ई दूटा खेल हमरा गामके नाम छी जाहि सॅं अहाँके बता दी कि पाॅंच गाममे हमर क्रिकेट टीम जे अछि ओ बहुत नामी अछि आर बहुत नीक खेलै आछि हमर क्रिकेट टीम हम अहाँके बता दी कि हमहुॅं क्रिकेट टीमके हिस्सा छी आर हम अपन क्रिकेट टीममे सबसॅं कम उम्र के जे अछि एकटा खिलाड़ी कहि सकै छी हमर उम्र अछि एखन वएह बस सत्रह अठारह आ हम सबसॅं कम उम्र के खिलाड़ी छी हम्म अपन क्रिकेट टीममे बौलिंग करै छी हम एकटा बौलर छी आर हमर स्तर एहन जे हम आइ दसटा गाममे ज्ञानके नामसॅं चिन्ह सकै छियै अहाँ जाकए ककरो पूछि सकै छियै जे क्रिकेटर जे छै महिषीके ज्ञान तऽ ओ अहाँके बता देत जे हॅं ओ बच्चा बहुत नीक खेलैया आ एकटा कबड्डी अछि जे कि बतादी अहाँके कबड्डी हमर गामके नाम छी जाहिसँ अहाँके हमर गामके बहुत खिलाड़ी स्टेट लेवल तक गेल अछि स्टेट लेवलके कम नहि समझियौ बहुत खिलाड़ी एहन अछि तैं लए कए हमर गाममे क्रकेट आ कबड्डीके बहुत मानि ये